हा गुजरात में हिकु धंधोड़ियो ॿिए धंधोड़ियो खे ॾाढो कमु अची सघे थो जीअं की पाण हिते ॾिठो वियो आहे की हिकु धंधोड़ियो ॿिए धंधोड़ी खे कीअं थो कमु अचे जीअं हिकु नंढे धंधे वारो उन जो गाॾो हुजे ऐं हुन ॿिए धंधोड़े जी दुकानु हेॾी वॾी हुजे त हू ॿिए धंधोड़िए दुकान जे ॿाहिरि गाॾो लॻाए हुन खां लाइट वठी थो सघे पर ईअं ॾिठो वियो आहे की माण्हू सड़नि बि था त कॾहिं मदद करण जी सोचनि कोन था पर हाणे ॾिठो वियो आहे की हर को पंहिंजे नसीब जो थो खाए त हीअं कंहिंखे बि न करिणो खपे त जेके बि नंढा धंधनि वारा हुजनि उन्हनि खे अंदरां पंहिंजी दुकाननि मां लाइट ॾेई ऐं हुननि जो बि ॾींहुं सफलु करिणो खपे हिन सां पंहिंजी बि ग्राहकी वधंदी ऐं उन्हनि जी बि ग्राहकी थींदी केरु कंहिंजे भाग्य जो थो खाए इहो कंहिंखे बि ख़बरु कोन्हे हिन लाइ सभिनि खे हिकु जहिड़ो ई हलिणो खपे कंहिंजी मदद करण खां कंहिंखे बि न डिॼणो खपे अॼुकल्ह हिकु धंधोड़ियो ॿिए धंधोड़िए खे मदद करे ई थो पैर छा की पहिरियां त सड़ंदा हुआ पर हाणे नथा सड़नि हाणे हिकु ॿिए खे कमु अचनि हिकु ॿिए खे लाइटियूं ॾियनि हिकु ॿिए खे मालु सामानु खपे त ॾियूं